نو زائدہ بچے کے لیے سال کے دوران مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں کئی اہم رسومات اور تقریبات منائی جاتی ہیں ان رسومات کا مقصد نہ صرف بچے کی صحت خوشی اور خوشحالی کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے بلکہ خاندان اور سماج کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنا بھی ہوتا ہے زذیل میں تفصیل سے چند مشہور رسومات بیان کی جا رہی ہیں اذان یا کان میں کلمہ دینا خاندانوں میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان والدین بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں اس کا مقصد بچے کو دین اسلام کی پہلی پہچان دینا ہوتا ہے عقیقہ اسلامی رسم عموماَ طور پر عقیقہ کیا جاتا ہے جس میں بچے کو سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں جانور لڑکے کے لیے دو بکرے لڑکی کے لیے ایک ذبح کیا جاتا ہے گوشت غربا اقربا میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ شکرانے کے طور پر کیا جاتا ہے نام رکھنے کی تقریب بچے کے لیے نام رکھنے کی ایک باقاعدہ رسم منعقد کی جاتی ہے بعض اوقات یہ عقیقے کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ کچھ دن بعد مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس رسم رسم کو مختلف نام دیے گئے ہیں جیسے ہندو برادری میں نام کرن